आं सल' खोनासंना बा मेथाइ खोनासंना मोजां मोनो रोजाबनोबो मोजां मोनो बे मा मा रोखोमनि बेखौ आं एसे बुंगोन आरेखि जेरै हमना ला फक आं मोजां मोनो जोंनि खुगा थुनलाइ आं मोजां मोनो बेजों लोगोसे जोंनि जि फुराना मेथाइफोर दङ गोजामसफोर बेखौबो आं मोजां मोनो दिलाल' नङा आङो माने मोसाथावनायखौबो मोजां मोनो आरोखि बे अल्ड सिंगिं बा नेउ सिंगिं बेखौ आं मोजां मोनो ट्रेडिसिनेल मोजां मोनो फ्राइ माने ओनसोलाव जिखिनि जोंहा मेथाइ माबोरै सोलियो बा जोंहा अदालगुरिआव मा बायदि मेथाइ सोलियो बेखौ आंबो मोजां मोनो आरोखि दा बेजों लोगोसे आं मोजां मोनसिनाय मेथाइ रोजाबगिरिफ्राव अनेक दङ गिबियावनो आं जायजों बांसिन इनस्पयार दं बे आं जुबिन गर्ग जायबा आसामनि सासे अवान डा मस्ट टपलेस्ट सिंगर बे आं बेजों इनस्पाइयार जाबोदोंमोन बेजों गोलोसे किशोर कुमार दं दा ममतार शीथि दं बलिउडनिफ्राइ आमफ्राइ जोंहा कुमार सानुनि मेथाइफोरखौ आं मोजां मोनो बे स्पस्ट खननो मोनसे सोनु निगमनि आर्टखौ आं मोजां मोनो अर्जित सिंह आं मोजां मोनो लोगोसे गोदान सिंगारस जायफोर दं जेरै जुबिन नौटियाल बेनि भइसखौ आं मोजां मोनो जोंहा दं बिग्राय ब्रह्म थाबाय आब' सुलिखा बसुमतारी थाबाय बोजों लोगोसे गौथोम बिथाङा थाबाय बेजों लोगोसे माने ओनसोलनि गोबां सिंगारस जेरै दा गोदान जाखाफुंनाय लैथोमा बसुमतारीमोन लाइथुम बसुमतारीमोन बिसोरखौ आं मोजां मोनो लैथोमा मोसाहारिमोन बिसोर सिंगासखौ आं मोजां मोनो बिराज मोसाहारि बिथांमोनहा आंनि फेभारेट आरोखि ओइथ पार्टिकुलार सासेल' फेभारेट नङा गोबां आंहा मानि मा फेभारेट सिंगारस दं आरोखि आरो बिथांमोनि गारांखौ मेथाइनि स्टाइलखौ बेखौ आं आर्टखौ मोजां मोनो आरोखि जायगायारि जोंहा देंखोनि सोमोन्दै जुदि आं बुंनांगौबा जोंहा दा जाखांफुनायफोर बा लाइमोनफोर दं गोबां माने जोंनि दैदेनगिरिफोर दं दा जोंहा ओनसोलाव जुदि जोङो बागसायाव जुदि नायोबा जोंहा गोबां सिउजिक स्कुलस दं दा बेवहाय जों गोबां लाइमोनफोरखौ फैनाय नुयो दा बेवहाय माने गोबां क्लासिकेल मिउजिक सोलोंनाय नुयो आं क्लासिकेल मिउजिकबो मोजां मोनो नट अनलि मर्डन बाट ट्रेडिसिनेल क्लासिकेल मिउजिकबो मोजां मोनो आरोखि रोजाबोबो मोजांबो मोनो खोनासंनानै बे बायदि आरोखि स' गोदान लाइमोनफोर गोबां जोंहा माने ओनसोलाव जों जौगा हो होबोनाय बा जौगाबोनाय जों नुबोदों आरो बे बे बायदि सोलिबायथागोन बेखौ आङो सानो आरो बे जेब्ला सोलिबाथागोन अब्ला माने मा जोंहा जे कम्पाटिशन जायो जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरै खुङो देंखोमु ना बेजों लोगोसे गोदान गोदान फ्लेटफर्म जोंहा जि दं बिसि बिसा जोंहा बिसा जि बड' सिनिमा आर्टिस एस'सिशन बेसोर माने बड' खुङो बा रिसेन्टलि दैजिं मा फेस्टिभेलाव जि जालांमनाय बेवहायबो माने जि कम्पिटिशन सिगिङानो जा डेनसिङानो जा बा ट्रेडिशिनेल सिंगिं दा रिसेनलि माने मा आसमानिफ्राइ जोंहा फैदों मा संगिट मासंग्रोम बा खेलानि थाखाय खेल माहारोन बेफोर बे बायदि फ्लेटफर्मसफोराव जि जों बाहागोन लानायखौ नुनो मोनदों बे जोबोद बाखोनायथाव आरो गोग्गाथावआरोखि आरो बेखौ जेब्ला फ्लेटफर्मखौ जों लानो रोंगोन अब्ला जोंहा खुगा थुनलाइल' नङा जोंहा गोदान मेथाइआवबो थागोन जोंनि गोजाम मेथाइआबो थागोन लोगोसे खुगा थुनलाइबो थागोन लोगोसे जिखिनि आवगोलनि जि खिनि सिदोबना थालांनाय बे मेथाइफोराबो मानि देंखोफोराबो जाखांफैफिन बोफिनगोन होना आं सानो आरोखि स' बेफोरखौ नायोबा जोंनि दा ओनसोलखौ नायोबा दा बागसायाव अवान अप डा मस्ट जोङो जौगासिनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे चिरां दं उदागुरि दं क'क्राझार दं स' बे डिस्ट्रिकफोरा दा बिटिसिनि ओनसोलाव जिखिनि डिस्ट्रिकस दं बे फरायनायावल' नङा बे काल्चारावल' नङा जेरावबो माने आखा फाखा जोबोदों होन्नानै आं सानो आरोखि स' बिखायनो जों बिसिएआ जि स्टेपस लादोङो बा दुलाराय बर' फारासा आफादा जि स्टेपस नारोङो बा दुलाराय बर हारिमु आफादा जि स्टोपस लाबोदोङो लारोङो बे लानायफोराव बगसुआ जेरै दा लाबाय दं खाम दामनाय सिफुं दामनायनि स' जायगायारि ओनसोलाव जोबोद माने जोंहा जौगानायखौ आङो नुनाय मोनदों आं सानो आरोखि आरो बे बायदि जुदि जोङो जाबाय थायोबा जोङो हारि हिसाबै जोंनि जि जोंहा गहेना दं बे अरायबो माने थांना थालांगोन अरायबो बे जोंसारगोन अरायबो रिंसारगोन बेखौ आं सानो स' बेखायनो बेखौ जों जेरै दा मर्डान इयां सिस्टारसनो जुदि जों होलांनो हायोबा बे जोंनिनो सम्पद जोगोन होन्ना आं सानो आरोखि